एगो पंखा लेने रहियै ऑनलाइन पंखा अइसन छै जे एगो डेट देने रहय सत्ताइस तारीख कऽ अइबो कयलय पाँच तारीख कऽ आओर इतना माथा खराब छै ने जे लगे लगेलियै बस पाँचो मिनट नहि चललय गेलय उ ओकर तारे जरि गेलय तार बदलय छियै तऽ ओकर कन्डेनसरे खराब भए गेलय कन्डेनसर बदलय छियै तऽ ओकर क्वाइले ब्रस्ट कए गेलय क्वाइलो बदलेलियै रुपो लागि रहलय हन तऽ क्वाइलो बदलेलियै तऽ ओकर बैरिंग गेलय जाम भए बैरिंग जाम भए गेलय तब ओ बैरिंग बदलेलियै तब ओकर फेर धूरा कटि गेलय आवाज करय लगलय आओर धूरो बदलबेलियै बस गेलय पंखा गेलय फुटि गेलय भू फुटि गेलय तब उ एगदम गेलय कचड़ामे तऽ ओ बेकारे भए गेलय ओइ लएके ओ ऑनलाइन आब समाने मँगेनाइ देबय छोड़ि आरो एगो आरो पंखा मँगबेने ऑडर देने रहियै लेकिन देबय आब ओकरो देबय कैन्सिल करि देबय ओएह छै जे पंखासब ऑनलाइन लेबय ने कहियो तब बेकारोसँे बेकार हो जाइ छै